कोणा केला तुमी फोन हय सांग हय हय हय उलय कित काम आहा सा आसा काम आसता चालूच तुमगे कित सांगा न्ही केन्ना कित आहा काम

तुमी केन्ना फ्री आसा त्या वेळाचेर हांव योंव शकता सद्या आतां कोण ना हांव येवूं शकता तुमी सांगता तेन्ना हय जाता टायम माड कितलें आहाय हां बरें जाता सांगाय सकाळचें सकाळचें सकाळचें सकाळचें आठ साडे आठ णव पर्यंत हय काल चाव पिवपा येत म्हणल्यार चाव पितलेच आमी पूण तुमी थिंगा गेला ते प्रमाणे तुमगे च्या पिवपाची एक आसताच न्ही ती च्या पिले नाजाल्यार मागीर च्या पिले नाल्ल काडटरे नाल्ल ती तुमची खुशी बरें बरें बरें तिंगा आसा हय म्हापसा

बरें बरें बरें